हम तो कहेंगे सा हम सभी को भी तैरना सीखना चाहिए तैरने से हमें काफी मतलब शरीर को सांस की सांस लेने में भी जो परे जो मतलब सांस लेने में भी मतलब जो भी परेशानी होती है वो सब फिटनेस बना रहता है सांस लेने से और हम तो अपने गाँव के सभी बच्चों को भी तैरना तैरने की सलाह देते हैं और सिखाते भी हैं अपने गाँव के बच्चे को एक बार क्या हुआ एक दिन हमारे गाँव का बच्चा छोटा था दिमाग से भी थोड़ा वो था तो खुद वो कूद पड़ा नदी में नदी में कूद गया तो डूबने लगा तैरना नहीं आता है था उसको फिर वहीं पर हम दौड़ के गए कूद के फिर उसे बचाए उसके बाद धीरे धीरे उसे मैं बोला तैरना सीखेगा बोला हाँ भईया हमें भी तैरना सिखा दो जो भी थोड़ा सा दिमाग से था बाकी सारे बच्चे को हमारे देख देख के सीख जाते थे गाँव के अब तो हम उस बच्चे को भी से फिर हम बोले पेट के बल लेट जा पानी में हल थोड़ा पानी था वहाँ पर किनारे में किनारे में लेट गया फिर छपर छपर छपर दोनों हाथ से कर रहा था हम लोगों को देख कर पैर भी चला रहा था धीरे धीरे फिर उसके बाद थोड़ा उसे बीच में ले गए उसके पेट पर हाथ लगा के रखें बोला तैर थोड़ा भार उसका मतलब नीचे से हल्का सा उठा के रखें धीरे धीरे धीरे धीरे एक दो दिन में धीरे धीरे तैरने लगा फिर तो भाई वो गाय भैंस के साथ में भी कूद जाता था चाहे जितना पानी हो नदी में कूद के फिर इस पार से उस पार कर तैरता रहता था और पानी के अंदर भी काफी देर तक काफ़ी दूर तक निकल जाता था तैर के अब तो शरीर के लिए सारा वो जो थोड़ा उसका दिमाग दिमागी परेशानी थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है काफी हद तक ठीक हो गया इस समय तो सांस से वो इस वजह से तैरने से काफी मतलब शरीर के लिए फिटनेस बना रहता है दिमाग भी संतुष्ट रहता है उसका दिमाग तब तो काफी हद तक ठीक है नहीं तो फिर थोड़ा जो भी उसे परेशानी थी अब तो काफी साथ तक ठीक है